हँ हेलो हँ बजियौ ठीक छै यौ बजियौ ने यौ हँ पढ़ाइ लिखाइ केहन चलै छै बढ़िआँ चलै छै चलै छै हँ बढ़िआँ छै सभकिछु ने यौ हँ हँ हँ पढ़य लिखयके बढ़िआँ होयके चाही बढ़िआँ रहतै सभकिछु शिक्षाके नीक रहतै तऽ सभदिन ठीके ने रहतै हँ हँ हँ हँ हँ हँ बजियौ नहि नहि से बढ़िआँसँ पढ़ेबै पढ़ेतै बढ़िआँसँ पढ़तै शिक्षा नीक रहतै बढ़िआँ रहतै ने

नहि पढ़ै छै हँ हँ हँ हँ किछु तऽ किछु हँ पढ़ि लिखि कऽ बढ़िआँ करय नीक करय इस्कूल सभ मे पढ़ए नीकसँ नीक पढ़य बढ़िआँ जेना हँ हँ बढ़िआँ होइ छै जतेक पढ़ि लेलक ततेक आगू रहल बढ़िआँ रहल बढ़िआँ रहल ठीक रहल बच्चा सभकेँ हँ हँ होइ नहि छै तऽ सभकिछु बढ़िआँ होइ छै हँ

हँ हँ हँ हँ हँ ठीक छै हँ बड्ड ठंडा छै समय खराब छै एखन ह्म्म हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ पढ़ेबै से ठंडी छै हँ पढ़ेबै पढ़ेबै बढ़िआँसँ नीकसँ हँ हँ हँ